जोंनि हारिमुवारि देरसिन फोरबोआनो जाहैबाय बैसागु बैसागु फोरबोआव बयबो सुबुंफोरानो गिदिरनिफ्राय लानानै उन्दैसिम गासिबो ज' ज' यै रंजा बाजायै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बर'फोरा बे फोरबोखौ आमायथुख्ल' होननानैहाय बुंनाय जायो बे फोरबोआवहाय सबथासे एबा स्नि सानालागै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो फोसावहाय मोसौनि बैसागु आरो बिदिनो सेखेनावहाय बा नैथिआवहाय मानसिनि बैसागु बिबायदि खोन्दो खोन्दो राननानैहाय बैसागुखौ स्नि सानालागै खुंफुंनाय जायो बे बैसागु सानावहाय उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान बावनाय आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौहाय अननाय बा सिबिनाय बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावनाय जायो आरो बेयावहाय बैसागु सानखालि एबा दिनखालि एकस' एकथा मैगं संनानैबो एबा हाग्रानिबो मैगंफोरखौ खानानै ज' खालामनानैहाय एवनानैबो जानाय जायो